अब यहाँ पहले खेती कैसे होती रही है और अब कैसे होती रही है कि पहले तो बरधा से होते रहें औ अब टक्टर से होते हैं अबो खेती किसानी ठेसर से होते हैं और और हाथ से बोते रहें तो खुरपी से निला निराएगी तब ऊ पौधा तैयार होते हैं पहले घास छील कर ओहमन से निकरते रहें खुरपी से तब वहाँ से पौधा तैयार होते हैं तब जौन हो आप काट काटते हैं हाथ हाथे से मसीन से नही कटाते हैं अपने हाथ से काटते हैं पैसा बहुत लगते हैं आप लोग तो मसीन से काटते हैं हम लोग हाथे से काट रहे हैं अब मसीन से कटते हन अब मसीन चालू हो गए तो काटते हैं ठेसर फिर चलते हैं सब यही सब हो रहे हैं तब पहले धान सटकते रहे हैं पल्ला पर धइके और अब जौन हो मसीन से सटकाते हैं बहुत मेहनत लगता रहता है रहा है अब हर साल अब इहै आसान हो गए करने के लिए जानो बहुत सुविधा से दिया